हम कोनो सङ्ग्रहालय गेल नहि छी लेकिन मधुबनी जाए वाला रास्तामे एकटा ललितकला सङ्ग्रहालय छै जे मिथिलाकेँ धरोहरिकेँ सुरक्षित राखय मे काफी काज कऽ रहल यऽ ओना सङ्ग्रहालयसँ बेसी सुन्दर स्थानीय कलाकार द्वारा दिवार पर देखने छी जेनाकि मधुबनीमे जेबै तऽ मधुबनीमे अहाँ कतहु भी जेबै तऽ ओतय दिवाल सभ पर चित्रकारी कयल गेल छै मिथिलामे आओर तऽ सभ करै छै हम जेना एक बेर मधुबनी गेल छलहुँ तऽ मधुबनीमे डी आर सी सी ऑफिस गेल छलहुँ तऽ ओतय पुरा देवाल पर हर जगह मिथिला पेन्टिंग छलै आओर मिथिलामे जेना कोबर होइ छै डोली कहार होइ छै मिथिलाकेँ जे औरत सभ जे बैंगन तोड़ैत रहै छै से थीम होइ छै एहिमे मिथिला पेन्टिंग एगो तऽ ओ थीम सभसँ बनाएल रहै रास्तामे जाइ छलियै तऽ दीवाल सभ पर कूड़ा साफ करै वाली औरत बनल छलै ई सभ चित्रकारी रहै आओर ट्रेन सभपर मिथिला पेन्टिंग कयल रहै छै आओर स्टेशन सभ पर मिथिला पेन्टिंग कयल रहै छै आओर दरभङ्गामे जेबै तऽ दरभङ्गाकेँ स्टेशन ओहो बहुत सुन्दर छै आओर ओहियो स्टेशन पर हर जगह मिथिला पेन्टिंग कयल गेल रहै छै जे बहुत सुन्दर लगै छै देखैमे